मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं जुड़ी हूँ मैं खुद ही अपना घूमना जाना चाहती हूँ घूमती हूँ और मुझे इस बार पचमढ़ी घूमने जाना है जो की बहुत अच्छी जगह है वहाँ पहाड़ झरने बहुत सुंदर है और वहाँ पहाड़ बहोत ऊँचे हैं सबसे ऊंची पहाड़ी है और झरने भी है वो बहुत सुंदर लगते हैं वहाँ घूमने जाती हूँ मैं स्वयं चढ़ती हूँ और अपने स्वयं का ध्यान भी रखती हूँ कि मेरे हाथ में डंडी हो और जूते अच्छे हो तो मुझे अपने में कोई दिक्कत ना आए और चलना बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुंदर लगता है चलना और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ